हैल्लो नमस्ते सर जी तुंदा केह् हाल ऐ बस ठीक मैं तुसें इक गल्ल सनानी ही तां करियै फोन कीता आह्ले तुस बैल्ले ओ जां कम्म लग्गे दे ओ मैं सनाना हा इक टूरिस्ट ऐ उसी कमरा चाहिदा शैल एसी आह्ला जेह्ड़ा डबल बैड होए बाथरूम शाथरूम शैल होए गीजर शीजर लग्गे दा होए सोफा बगैरा ते तिन टैम दी रुट्टी बी चाहिदी ऐ कमरे बिच ही बाह्र नि आना क्यूंकि उं'दा इत्थै टूर ऐ दस पंदरा दिनें दा ते उ'नें अंदरा बैठियै आफिस वर्क करना पूरा निगरानी करनी ते ओ मिगी पुच्छा दे हे तुंदे कोल जेह्ड़ा बैस्ट होटल ऐ ओह् कोह्कड़ा ऐ ते मैं तुंदे होटल दा नाम दित्ता हां ते मैं तुंदे होटल दा नां दित्ता ते में आखेआ तुस एह् एह् होटल बुक कराओ ते ओ मन्नी बी गे ते मैं उ'नेई लेइयै ते आंगा पर ओह्दे लेई मिगी बी कमीशन चाहिदी ऐ हुन दस्सो तुस मिगी कमीशन देगे जां नेईं देगे मिगी किश मिगी कमीशन चाहिदी ऐ बीह् ज्हार रपेआ बीह् ज्हार रपेआ ना इक घट ते ना इक बद्ध पूरी बीह् ज्हार रपेआ कमीशन चाहिदी ऐ अगर तुस ओह् टूरिस्ट चाहिदा ते ओह् जेह्ड़ा टूरिस्ट ऐ ओ जिन्ने तुस पैसे मंगगे ना उन्ने देई ओड़ने नेईं नेईं मैं ओ नि आक्खा दी मैं आक्खा दी ही मिगी बीह् ज्हार रपेआ चाहिदा ते ओ उं'दे कोला तुस जिन्ना मर्जी पैसा ले लेयो ओह्दी टैंशन नि ऐ ओ तुसें पे करी ओड़गे ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मैं उ'नें कल आ आह्नुड़गी ठीक ऐ